मैं एक ट्रैवल ऑर्गनाइज़र हूँ तो जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है के किसी को नहीं आता है तैरना तो वो डूब जाते हैं अगर पैर वैर फ़िसल जाए तो हाँ मैंने बचाया है बहुत से लोगों को बचाती हूँ मैंने मदद की है और मुझे अनुभव है तो इसलिए मैं पाइप वगैरह जो होती है टायर वगैरह साथ में रखती हूँ जिस से कोई ना अंदर डूबें चार पांच ऐसे मेरा ग्रूप होता है तो मैं लेके जाती हूँ तो चार पांच वहाँ पाइप वगैरह रख देती हूँ जिसे वो पकड़ के उससे बाहर निकल सके तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है मैं कर चुकी हूँ और फिर अगर बाइ चांस किसी के मुँह में पानी चला जाता है नाक में पानी चला जाता है तो मुँह से सांस लेके आप उसको ठीक कर सकते हैं